میں اپنے رشتے داروں یا اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ تر میں مال وغیرہ میں گھل مل جاتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں کسی پارک وغیرہ یا کسی ریسٹورینٹ میں جاتی ہوں گھومنے کیونکہ مجھے وہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ میں زیادہ تر مال اس لیے جاتی ہوں کیونکہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم مزے بہت کرتے ہیں وہاں پہ ہم اپنا ڈنر وغیرہ وہیں کر کر آتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے ہمیں وہاں پر کھیلنا کھیلتے ہوئے ہم لوگ وہاں پہ بہت ہیں اور وہاں پہ بہت اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے مجھے اور میرے گھر والوں کو بہت پسند ہے ہم وہاں پر زیادہ تر جایا کرتے ہیں اور اگر ہم میں اپنے فرینڈس کی بات کروں تو میں ان کے ساتھ زیادہ تر ریسٹورینٹ یا کسی پارک میں جاتی ہوں جہاں پر ہم لوگ خوب انٹرٹینٹمنٹ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے